आमच्या वाठारांतली एग्जोटीक हीट टूर्स एण्ड ट्रेवल एजन्सी दर वर्सा म्हणल्यार वर्सान वर्स देशांंत तशेंच देशा भायरय बरें बरें टूर पेकेजीस लोकां मुखार दवरतात तशेंच तेंची पेकेजीस इतली बरी आसता की सार सगळे सर्व सामान्य जेंकां भोंवपाची उमेद आसा तेंय कमी खर्चान भोंवन येवपा शकता तशेंच आनी सांगपाचें म्हणल्यार तेंचे एवरी सिजन सिजन व्हायज पेकेजीस आसतात ओफर्स आसतात फोर एक्जांपल पावसान चड अश्यो तेंच्यो पेकेजीस महाराष्ट्राच्यो आसतात वोटरफोल्स मागीर गड अशें आनी महाराष्ट्रांतले जे व्हडले व्हडले गड आसा थंय तेंचे ग्रुप्स पांच ते सात ग्रुप्स आसतात ते ग्रुप व्हायज ते येवन प्रकार पयता